मिगी पीज़ा डिश बड़ी जादा मतलव पसंद ऐ पर ओह् बनानै तांई साह्नू इत्थैं अवेलेवल जेह्ड़े नोहाड़े बिच्च जेह्ड़ी बी चीजां पौंदियां ओह् इत्थें नेंई मिलदियां पर में उसी डिश गी बनाने तांई जेह्ड़ी बी चीज़ ओह् इत्थें बनानें तांई में करी सकनी ऐं जियां मतलव पीज़ा अवेलेवल करी सकनी जियां फोनें बिच्च दिक्खियै में उंदे बिच्च किश होर चीज़ पाई सकनी ऐं ओह् डिश साढ़ी इध्दर इयां बी ते मिली जंदी बट अगर फिर उसी असैं घर बनानैं तांई अगर अस उसी घर बना चै घर बनानैं तांई उसी डिश गी मतलव ओह् डिश गी असैं घर बनानै तांई साह्नू जेह्ड़े बी ओह्दे बिच्च प्रोडक्ट बगैरा पौंदे ऐं ओह्दै बिच्च प्रोडक्ट पौंदे ऐं ते उसी अस प्रोडक्ट गी ओह्दी जगा पर अगर अस कुश होर चीज़ अवेलेवल करी सकनें जियां हून अस पीज़ा बनानें ताई नोहाड़े बिच्च टमाटर कट्टियै पान्ने आं टमाटर गंडे बगैरा पान्ने आं ओह् ते साढ़े इध्दर मिलदे गै न सारी जगा मिली जंदे किसे बी दकान पर चली जाच्चै उत्थें साह्नू मिगी जंदे ऐ गंडे बगैरा टमाटर बगैरा चाज़ बगैरा पाई जंदी ऐ ओह्दे बिच्च ऐग्ग बगैरा पाई जंदा साढ़ै इध्दर अवेलेवल होंदा ते अस उसी दिक्खियै मतलव इत्थोें बनाई सकनें घर बी करी सकने ओह्दे बारे च घर बनाना चाह्ने ते घर बी उसी अस बनाई सकनें आं बट ओह्दे बिच्च अगर अस जेह्ड़ी चीज़ साढ़े अगर इध्दर नेंई मिलै ते उसी अस कितै ओह्दे बाह्रा दा मंगवाने दां ऑनलाईन अज्ज कल अस मंगाई सकनें आं ओह् चीजां अस जियां होर किते दा जियां पीज़ा होईया ठीक ऐ डोसा होईया डोसे बिच्च अस बनाने तांई ओह्दे बिच्च साह्नू डोसे गी साह्नू इक मैदा चाही दा मैदा जेह्ड़ा साह्नू आम जगा पर बी मिली जंदा मैदा ओह्दे बाद साह्नू ओह्दे बाद मैदे दे बाद साह्नू ओह्दे बिच्च आलू बगैरा पाए जंदे आलू गी तड़कियै उसी ओह्दे बिच्च भरेआ जंदा ओह्दी जेह्ड़ी चटनी ऐं उसी बी अस इध्दर अवेलेवल करी सकनें आं मतलव मिली जंदी काफी अज्ज कल अज्ज कल हर इक चीज़ साह्नू अगर असबनान चाह्न साह्नू इध्दर बी मिली जंदी ऐ बट कोई चीज़ ऐसी होंदी जेह्ड़ी शैल चीज़ दोऐ जेह्ड़ी साह्नू इध्दर अवेलेवल नेंई होऐ नेंई मिलै इद्दर ते उसी अस अगर अस बनाना चाहे मन करा दा कि एह् चीज़ अस खाचै हून जियां मेरी फेवरट ऐ इडली डोसा इयांं अगदर इध्दर बाह्र मिलदा ऐ और अस इध्दर बनाना चाहे इध्दर साह्नू कोई बी चीज़ नेंई मिलै बेश्क्क एह् नेंई बनदी फिर बी अस फोनां बिच्च दिक्खियै मतलव उऐ जेही चीज़ बनाना कोशिश करी सकने कोशिश अस कि साह्नू असैं ओह् चीज़ कियां बनानी ऐं उसी कियां ओह् करी सकने ऐं बनाईयै कोई बी चीज़ असैं हून जियां इडली डोसा बनाना स्टार्ट कीता असैं उसी बनानैं तांई साह्नू जेह्ड़ा ओह्दे बिच्च पौंदा मटिरियल साह्नू बनाना पौंदा लेआना पौंदा ते उसी अस करी सकने ऐं बनाई सकने ऐं उसी अस इयां कोई बी चीज़ इडली डोसा गै बनान लगे अस ते अगर इध्दर अवेलेवल नेंई होऐ ओह् चीजां ते अस मतलव कि मंगवाई सकनें फोनां बिच्च आन लाईन मंगवाई सकनें न बनाईयै साह्नू ओह् चीज़ इया जरूर करी सकने तो होर साह्नू कोई बी चीज़ कोई बी चीज़ साह्नू इयां इयां इंक्रीज़ होई इस करियै ग्रांऽ च अस उस चीज़ दे बारे च जानगे नी कियां कियां एह् चीज़ बनाई जंदी ते इस डिश गी केह् केह् पाई सकने अगर नोहाड़ी जगा कोई होर बी चीज़ बनाना ताह्ने अस ओह् बी बनाई सकने